आमी ज्या जाग्यार काम करतात किंवां आमगेलो प्लेस ऑफ ड्युटी जो आसा न्ही तो नितळ सोबीत सुंदर आनीक इकोसिस्टमीक आनी पर्यावरणाक पुरक असो आसूंक जाय ताका लागून काम कन्न जेन्ना मनीस थोडो सो पुरो जाल्लो उरता किंवां तेगेले कामाचें एक सिमांत किंवां खूब वेळ काम करतकीर ताका एक प्रकारची दोळ्यांक थाकाय जाय आसता किंवां मनशांक एक पांय मेकळे करपाक जाय आसता ताचे खातीर त्या कामाची जाग्याची भायर परिसराक आमी त्या वातावरणांत वाडपी आनीक कमीत कमी उदकांत आनी कमी कमी मशागतीन जी वाडपी जी झाडां आसात ती आमी रोंवपाक जाय आनीक ही झाडां रोयतकीर तांकां कांय झाडां फुलांची आसतली कांय झाडां फळांची आसतली कांय झाडां शोभेचीं आसतली ह्या झाडांची योग्य पद्दतीन जर आमी नीगा दवरली तर तो एक हवा शुद्द करपाची दृश्टीन जी आमी जेका फोटोसिन्तेसीस म्हणटात त्या दृश्टीनय बी तें बरें जातले आनीक वातावरण सोबीत सुंदर आनी शितळ जातले भितर एक घाण वास येता त्या प्रमाणांत त्या झाडांचेर रावपी इतर जे किटक प्राणी आसात तांकाय बी एक आलाशिरो मेळटा आनी मुख्य म्हळ्यार बरी दिसता एक दोळ्यांक एक शांत ग्रीन पांचवेचार वाठार पळयतकीर दोळ्यांक पयली सद्द्या थाकाय मेळटा आनी एक उजाड भाग न्ही तो ज्या जाग्यार आपूण काम करता प्लेस ऑफ माय वर्क तो भाग जाण न्ही तो भितरय सुंदर आसा स्वच्छ आसा आनी ताचो भायलो परिसरय बी सोबीत सुंदर आसा हे एक समाधानाची गजाल प्रत्येक मनशा खातीर आसता